جی ہاں بتائیے کیا کام ہے اچھا دیکھیے ابھی ہم دوسرے سائٹ پہ دوسرے کام کر رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے نا ویسے گھر کہاں پہ ہے آپ کا اچھا کسیشور سے بول رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم تو ابھی تو ہم دوسرے سائٹ پہ ہیں وہ تو پتا ہی ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی لیتے ہیں تو پورا سائٹ لینا پڑتا ہے ہمیں تو ابھی ہم دوسرے جگہ پہ ہیں تو یہاں سے تو کام ختم ہونے کے بعد ہی نا آ سکتے ہیں ابھی ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے ٹائم ملے گا نا تو ہم ایک بار آپ کا گھر جو ہے دیکھ لیں گے کیسا ہے کیا کیا لگے گا نہیں لگے گا اس کے بعد ہم آپ کو پورا چیز بتا دیں گے ٹھیک ہے نا ویسے ابھی لگ بھگ جو ہے نا میرا دس دس بارہ دن لگے گا ادھر سائٹ پہ اس کے بعد ہی ہم آپ کے گھر میں کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ویسے آپ کا تو نمبر ہاں وہ جو دوسرے سائٹ پہ دس بارہ دن لگے گا اس کے بعد آپ کے گھر میں اسٹارٹ کریں گے کام تو ویسے آپ کا نمبر تو ابھی آ ہی گیا تو ہم شام میں کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ کب آ رہے آپ کا گھر دیکھنے کے لیے

ہاں اب تو جب کام آ ہی گیا ہے تو تھوڑا جلدی تو کریں گے ہی نا اب اپنے حساب سے تو کوشش تو زیادہ سے زیادہ رہے گا کہ جلدی ہو جائے نا تو جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا جلدی کر کے ہم آتے ہیں پہلے آپ کا گھر دیکھ لیتے ہیں شام میں ہم کال کر دیتے ہیں آپ کا نمبر تو میرے فون میں آ ہی گیا نا تو ہم شام میں ایک کال کر کے ہم بتا دیں گے آپ کو کب آ رہے آپ کا گھر دیکھنے کے لیے اس کے بعد آپ کا گھر دیکھتے ہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے